اردو اور ہندی دونوں برِ صغیر کی اہم زبانیں ہیں جن کی جڑیں سنسکرت اور قدیم ہندوستانی زبانوں میں پیوستہ ہیں ان زبانوں کے مآخذ ذخیرہ الفاظ اور زبانون کی تشکیل میں زیادہ تر مماثلتیں پائی جاتی ہیں مگر ان کی تاریخ ثقافتی پسِ منظر اور رسم الخط میں نمایاں فرق ہے جو ان دونوں زبانوں کو منفرد بناتا ہے اردو اور ہندی کا مشترکہ تاریخی پسِ منظر مغل دور سے شروع ہوتا ہے مغلوں کے دور میں فارسی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے ملاپ سے اردو اور زبان کی تشکیل ہوئی جس میں عربی اور ترکی زبان کے الفاظ بھی شامل ہوئے دوسری جانب ہندی سنسکرت سے نکلی ہوئی دیوناگری رسم الخط میں لکھی گئی ہندو دھرم سے جڑی ہے اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے ماخوذ ہے جو دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے اردو زیادہ تر مسلم ثقافت سے وابستہ سمجھی جاتی ہے جبکہ ہندی کو ہندو مذہب سے منسلک سمجھا جاتا ہے اس فرق کی وجہ سے دونوں زبانوں کی ثقافتی پہچان میں فرق پایا جاتا ہے اردو ادب نے زیادہ تر غزل نظم اور نثر کی شکل میں ترقی کی جبکہ ہندی میں بھکتی تحریک کے وجہ سے شاعری اور ادب کی مختلف شکلوں نے جنم لیا اردو میں فارسی عربی اور ترکی الفاظ کی شمولیت نے اس کو زیادہ بین الاقوامی بنا دیا جبکہ ہندی نے دیسی الفاظ کو اپنا کر ایک مقامی حیثیت حاصل کی برطانوی راج کے دوران اردو کو شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے زبان کے تر طور پر فروغ دیا گیا جبکہ ہندی کو ہندو قوم پرستی کے ساتھ جوڑا گیا تقسیمِ ہند کے بعد پاکستان نے اردو کو اپنی قومی زبان قرار دیا جبکہ ہندوستان نے ہندی کو اپنی سرکاری زبان کے طور پر اپنایا آج کے دور میں ہندی اور اردو دونوں بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہیں ہندوستان میں ہندی کو زیادہ تر سرکاری یا تعلیمی سطح پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اردو خاص طور پر شمالی ہندوستان میں مسلم آبادی کے درمیان بولی جاتی ہے اردو کو ہندوستان کے ایک تسلیم شدہ زبان کے طور پر بھی مانا گیا ہے مگر اس کے استعمال میں کمی آ رہی ہے ہندی اور اردو دونوں زبانیں ایک ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں ہندی ایک بڑی اکثریت کی زبان ہونے کے ناطے قومی شناخت کی عکاسی کرتی ہے جبکہ اردو اپنے شاعروں اور ادبی کردار کے ساتھ ایک علیحدہ ثقافتی اور ادبی شناخت رکھتی ہے اختتامیہ طور پر اردو اور ہندی کا موازنہ ایک وسیع اور پیچیدہ موضوع ہے جو صرف زبان کے فرق تک محدود نہیں بلکہ ثقافت تاریخ سیاست اور سماجی پہلوؤں کو بھی شامل کرتا ہے دونوں زبانوں کی اپنی انفرادی حیثیت ہے جو کہ برِ صغیر کے تہذیبی تنوع کا حصہ ہے